मां सूरत शहर में रहंदी आहियां सूरत जी बिल्डिंगूं ऐं रो हाऊस एॾा सुठा आहिनि जो बसि तव्हांजे हितां बांदका में ॾिसी करे तव्हां ख़ुशि थी वञो सूरत में रहण जी बि ॾाढी मज़ा ईंदी आहे सूरत जो वातावरणु आबुहवा एॾी सुठी आहे जो इतां ॿाहिरि वञण ते दिलि ई न थींदी आहे सूरत में घुमण लाइ डुमस उबराट धमण तीथल पोहिंजा सभु कुझु घुमण जा ॾाढा सुठा स्थल आहिनि असां बि उते वारंवारु घुमणु विया आहियूं उते ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उते सामूंडी छोलियूं बि बढ़िया बढ़िया ईंदियूं आहिनि सूरत में हर हिकु त्योहारु एॾो ख़ुशीअ सां मल्हायो वेंदो आहे जीअं सभु ज़ाति पाति जा माण्हू सभु कुझु हिकु ॿिए सां मिली झुली करे रहंदा आहिनि हिते क्रिसमस ॾियारी ऐं संक्रांत होली दिवाली शिवरात्री तोड़े जेके बि त्योहार हुजनि सभु ॾाढा सुठे नमूने मल्हाए वेंदा आहिनि हितां जी होली सूरत जी ॾाढी सुठी तरह सां मल्हाई वेंदी आहे होलीअ में हिते सॼे सूरत में असांजे अॾाजनि विस्तार में एॾी ज़ोरदारु होली लंग होली सजाईंदा आहिनि मथां सॼो एॾा लकड़ा पैदा करे ऐं मथां पतंग ऐं होलिका माता जो ड्रॉइंग करे रंगोलियूं रंगोलियूं भरे ॾाढो सुठे नमूने रंगोली करे ऐं होली मल्हाईंदा आहिनि हितां जी पूॼा में ऐं ॿियनि स्टेट जी पूॼाउनि में ॾाढो फ़र्क़ु आहे सूरत जी होली ॾाढी ही सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि हिते ॾियारीअ में बि माण्हू धूम ख़र्चा कंदा आहिनि हर हिकु त्योहारु हिते ॾिसणु लाइक़ु ॾिसणु लाइक़ु आहे ॾियारीअ में बि हिते एॾा फटाका ॿरंदा आहिनि एॾा फटाका ॿरंदा आहिनि जंहिंजी का हद ई न उतराइण में बि हिते माण्हू एॾी रड़ियूं वाका कंदा आहिनि उतराइण बि ॾाढे सुठी नमूने मल्हाई वेंदी आहे सूरत जी खाइणी पीअणी सॼे स्टेट में मशहूरु आहे सूरत सूरत शहर में लोचो फाफड़ा खमण जलेबी पेटिस वघारे लाइ खमण समोसा द चणनि जी दाल जा समोसा सभु ॾाढे सुठे नमूने मिलंदा आहिनि हितां हितां जो नास्तो हितां हितां जो फ़रसान ॾाढो मशहूरु आहे माण्हू जिते किथे लाइन में बिही करे लोचो खमण ऐं फाफड़ा जलेबी खाईंदा आहिनि तव्हां हिते ॾिसंदव त तां वाइड़ा थी वेंदव त भाई हीअं अहिड़ो बि कल्चर हूंदो आहे भाई माण्हू नास्ता बि लाइन में बीही करे खाईंदा आहिनि डुमस हिकिड़ो समुंड किनारो आहे सूरत जो उते लश्करी भजिया वारो ॾाढो मशहूरु आहे उते बि माण्हू लाइन में बीही करे लश्करी भजिया खाईंदा ॿियो इते सूरत में जानी लोचो मशहूरु आहे श्री जी लोचो मशहूर आहे हरिओम खमण मशहूरु आहे जलाराम खमण मशहूरु आहे साईं खमणु मशहूरु आहे तंहिं हूंदे खां पोइ इते सूरत जा हाइएस्ट फेमस में फेमस ॻाल्हि आहे त आलू पुड़ी ऐं खाउसा उहे बि ॾाढा प्रशंसनीय आहिनि जिते किथे माण्हू हर चपे ते जीअं बॉम्बे में वड़ा पाव राजकोट में गूगरा ऐं भावनगर जामनगर जा पेड़ा मिलंदा आहिनि इअं इते सूरत में चपे चपे ते आलू पूरी ऐं खाउसी जी लारियूं लॻाइयूं वेंदियूं आइन उते खाइण जी ॾाढी मौज लॻी पई हूंदी आहे एॾो मज़ो ईंदो आहे हिन जो टेस्ट बिल्कुलु अलॻि ईंदो अहिड़ी टेस्ट तव्हां खे गुजरात में किथे बि न मिलंदव उन खां पोइ हिते जॾहिं सियारो चालू थींदो आहे उ हिते पोंक वडा मिलंदा आहिनि पोंक हिकु ज्व जूअर जो जूअर जा ॾोॾा हूंदा आहिनि उन खे भटीअ में पकायो वेंदो आहे उन खां पोइ हिकिड़ी इअं सन्ही हरी सी जूअर निकिरंदी आहे उन खे पोंक चयो वेंदो आहे उन पोंक मां घणेई आईटमूं ठहंदियूं आहिनि पोंक वडा पोंक पोंक पेटिस पोंक सेव इन खां अलावा अलाइ छा छा नयूं आइटमूं ठाहे करे हिते विकड़ंदा आहिनि ॿियो त सूरत जी हिते बाठा कढ़ी बि ॾाढी मशहूरु आहे जेके तिखा गाठियां चया वेंदा आहिनि उहे तव्हांखे सॼे गुजरात में ॿिए किथे बि न मिलंदा उहा तिख जीअं सॉफ्ट गाठियां हूंदा आहिनि इअं तिखा गाठियां मिलंदा आहिनि सूरत जी ॿी त हिकिड़ी कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे हिते ओलपाट ज़िले में सिगनाथ महादेव जो मंदरु आहे उहो हिते जामु मंदर आहिनि ॿियो इते उमरपाड़ा में ॿियो कामनाथ महादेव मंदरु आहे ॿियो हिकिड़ो नीलकंठ महादेव आहे हिकिड़ो ॐकारेश्वर महादेव आहे ॿियो हिन पासे नागमणी महादेव आहे हिते इलाही शंकर भॻवान जा मंदर आहिनि जंहिंखे हितां जी भक्ति बि निराली आहे हिते माण्हू भक्ति अहिड़े त नमूने कंदा आहिनि जो तां ॾिसंदा रहिजी वञो असं त हिते कॾहिं बि अहिड़ी भक्ति न ॾिठी आहे सुठे नमूने भॻत पंहिंजी भक्ति कंदा आहिनि ऐं शिवलिंग ते तरह तरह जूं शयूं चाढ़े करे ऐं एन पंहिंजी भक्ति में लीन थी वेंदा आहिनि सूरत में ॿियो त ॾाढो ई घुमण जो आहे मॉल वी आर मॉल आहे राहुल राज मॉल आहे वी आइ पी मॉल आहे राहुल राज मॉल बिग बाज़ार आहे डी मार्ट आहे एन मार्ट आहे इलाही मॉल अहिनि जंहिंमें तव्हां वञण सां ताम जो वक़्तु ई खुटी पएव एॾियूं सुठियूं सुठियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि ऐं डिस्काऊंट करे बि ॾींदा आहिनि सूरत शहर ॾाढो सुठो शहर आहे उन जे बावजूदि बि सूरत में घणे ई कुझु घुमण लाइ आहे सूरत में असां अॾाजड़ जिले अॾाजड़ एरिया में रहंदा आहियूं उते वॾी वॾी बिल्डिंगूं आहिनि उते हर तरह जा फ्लैट ठहंदा आहिनि हितां जा फ्लैट अलॻि ई स्टाइल में ठहियल आहिनि तव्हां हितां जे फ्लैटनि में रहंदव त तव्हां खे ॿियूं सभु ॻाल्हियूं ई भुलिजी वेंदव त भाई छा त कंस्ट्रक्शन आहे स्टोर रूम अलॻि सां मंदर थ्री बी एच के फोर बी एच के फाइव बी एच के जेको तव्हां खे जंहिं तव्हां जे हिसाब सां तव्हां खे पाण खपनि अहिड़े हिसाब सां तव्हां खे हिते फ्लैट मिली वेंदा आहिनि हाणे त लग्ज़रीज़ फ्लैटनि जो ज़मानो आहे इन करे लग्ज़रीज़ फ्लैट निकिता आहिनि हितां जो हितां जी शॉपिंग करण जो मज़ो ई कुझु और आहे हिते शॉपिंग करण लाइ इलाही बाज़ारूं आहिनि हिकु बरोड़ा ब्रिस्टेज आहे हिते शॉपिंग करण लाइ इलाही बाज़ारूं आहिनि हिकु बरोड़ा ब्रिस्टेज आहे हिकु चौदा बज़ार आहे हिकु गोड़ दोड़ रोड आहे हिकिड़ो वी आई पी रोड आहे कतार गाम आहे वेड रोड आहे बमरोली आहे हिन पासे पाण्डेसरा आहे यूदना आहे हर जॻहि ते तव्हां वञी करे पंहिंजी शॉपिंग करे सघंदा आहियो शॉपिंग करण जो कुझु अलॻि ई मज़ो आहे सूरत में ऐं सूरत में हिते सभु कुझु ख़रीदी करण में बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे सूरत में असां हिते शॉपिंग करण लाइ वेंदा आहियूं पर सूरत थोरो महांगो लॻंदो आहे सूरत में ॿियनि शहरनि जे भेट में थोरियूं शयूं महांगियूं मिलियूं मिलंदियूं आहिनि पर सभु उठो ई हूंदो आहे उन खां पोइ उन खां पोइ सभु कुझु बढ़िया ई बढ़िया आहे सूरत में रहण जी कुझु हिकु अलॻि ई मज़ा आहे